نمبر ایک تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نمبر دو خیالی پلاؤ بنانا نمبر تین بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن اچھا ہے نمبر تین انسان اپنے اعمالوں سے پہچانا جاتا ہے نمبر پانچ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا